हलो हा हा हरि ओम दर्जी ॻाल्हायां थो अच्छा अच्छा न अच्छा मां ॾिसां थो तव्हांजी रसीद ॾिनी आहे मूंखे ख़बर आहे त मां चेक थो कयां पंहिंजे हुननि में जेके बि ऑडर आहिनि हा हा हा हा मां चेक कयां थो तव्हां ॿ मिनट मांखे ॾियो त मां ॾिसां थो हा मां ॾिठो हिन में तव्हांजो रसीद में लिखयल आहे नालो छोकिरे जो ऐं हा तव्हांखे ही आहे कि हिकु ॿ ॾींहंनि में तव्हांखे असां सिबी करे ड्रेस ॾेई छॾींदासीं तव्हांखे फ़ोन फ़ोन कंदासीं उहो थोरा सीजन जो टाइम आहे न स्कूल खुलिया आहिनि त इन्हीअ करे कमु लोड वधीक थी पियो आहे कम जो तंहिंजे करे थोरा आडर लेट था थियनि समुझयव हा हा हा न न कोशिश बिल्कुलु पूरी कंदासीं तव्हांखे कोई दिक़त न ईंदी हा हा हा असां असां सिबंदा आहियूं लेडीस कुर्ती ऐं सभु सिबंदा आहियूं ड्रेस आहे सिबंदा आहियूं जेंट्स जी बी शर्ट असां सिबंदा आहियूं हा शर्ट पैंट ॿई सिबंदा आहियूं और हा कमु सभु थी वेंदो आहे हा उहो इस्कूल जे हा हींअर न सीजन जॾहिं स्कूल जो ख़तमु थी वेंदो त पोइ ॿिया जेंट्स कपिड़नि जी सिलाई वठंदा आहियूं त हा त हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा ठीकु आहे मोकिलियो हा हा ठीकु आहे हा हा ठीकु ठीकु हा हा बिल्कुलु बिल्कुलु कोई शिकायत न न न बिल्कुलु न लेट कंदासीं हा हा हा हा हा हा ठीकु हा ठीकु सभु हा ठीकु आहे ठीकु आहे टे जा हा ठीकु आहे चङो उन्हनि जा बि तव्हांखे टिन चइनि ॾींंहंनि में थी वेंदा सिबी ॾींदासूं तव्हांखे हा त पोइ कमु वधीक आहे न हिन टाइम थोरो टाइम त लॻे थो पियो हा हा उहो थोरा ॾिसूं था हा का न न कारीगर वधाईंदासी कारीगर असल में घर विया आहिनि उन्हनि खे सॾु करे जेतिरा जल्दी कोशिश कंदासीं कि जल्दी मिले तव्हांखे फ्राकूं त न सिबंदा आहियूं बसि उहो ड्रेस थींदी आहे जेकी इस्कूल जी हा उहा हा उहे सिबंदा आहियूं जे हा उहे बि उहे बि उहे बि हा सिब त सिबंदा आहियूं सभु शयूं हा सभु सिबंदा आहियूं उन्हनि जो बि साइज जे हिसाब सां थींदो आहे जीअं कोई हा मतलबु कोई रेट में वधीक न आहे फ़र्क़ु त ही आहे कि मतलबु थोरो जीअं साइज वॾो थींदो आहे त हुनजा रेट थोरो वधीक थी वेंदो आहे हा हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु ठीकु ठीकु ठीकु आहे ठीकु आहे थी वेंदनि ठीकु ठीकु आहे हा हा ब्लाउज ब्लाउज सिबंदा आहियूं लेडीस सूट सिबंदा आहियूं त ब्लेजर हा सियारे में ब्ल ब्लेजर जो बि कमु कंदा आहियूं असां हा हा हा ठीकु आहे ठीकु ठीकु हा हा ठीकु ठीकु ठीकु हरि ओम हरि ओम